आङो आंनि मुङा महेस चन्द्र मोसाहारि आङो थाइजौगुरि गामिनि बाथौ मन्दिराव गोबाव समनिफ्रायनो दौरि माबोदोंङो आरो बे दौरि मावबोनाय सम हिसाबै बोसोर हिसाबै आङो गोबां बोसोर जाबोबाय बुंनो थाङोब्ला जिदाइन बोसोरसिम आङो दासिम बर्थमानसिम आङो बे थाइजौगुरि बाथौ मन्दिराव दौरि महरै मावबोबाय दङ आरो बे दौरि महरै मावबोनायनि गेजेरजों बे गामिनि मन्दिराव बिदिनो सम बोथोरखौ लानानै जेरै बैसाग फोरबो मागो फोरबो खाथि फोरबो बिदिनो आघन दानाव माइ गोरलैनि ओंखाम गोरलै जानाय गोथार फोरबो बेबायदिनो फाखो फाखो फोरबोनि हाबाफारिफोरखौ दौरि महरै रायजोनि जानानै मावसोम बोनायजों दिनैसिम गोबां सम दान होबो जागासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजों दौरि मावबोनायाव जा एसे गामिनो आङो दौरि महरै जि हहाय खालाम नांगौ बेखौ बेखौ सासे दौरि हिसाबै फोथायनानै आङो गामिनि दौरि महरै मावसोमबाय दङ आरो दौरि महरै मावनायनि गेजेरजों जा इसे फिथाइ मोनो बेखौ थारै रायजो राजाफोरा मिथियो आरो बे फोरबोनि अनगायैबो बिदिनो सम बोथोरखौ लानानै जोंनि समाजाव रायजो जानायाव गोबां दुखु जेंना फैयो बेफोरबायदि समाव सोमोनांथाव दुखु आफोदफ्रा जायोब्लाथाय बेफोरनि थाखैबो बे बाथौ थानावनो दौरि महरै सोरबा दुखुआव गोलैनाय सुबुंसार बिथांमोनखौ बिदिनो फोरबोनि गेजेरजों हहाय खालामनाय जायो जाहाथे बिथाङा एसेब्लाबो बारादाव दुखु आफोदाव गोलैनायनि थाखै उखुद फाथिया खाथियो ड'क्टरनि जाहाथे मोजां हहाय लानानै रैखाथि मोननो हायो बेबायदि गोबां फोरबोनि गेजेरजों हाबाफारि बानस'नानै मावनाय जायो आरो बिदिनो जोंनि गामियारिफ्राव समाजाव रोखोम रोखोम जोङो मावनाय दांनाय बिनि गेजेरजों बेबायदिनो सम बोथोरखौ लानानै जोङो दुखु रुजुनबोनो गोनां जायो आरो बेबायदि खायफानि बरादाव बेफोर दुखुफोरा जेराव सहायख'हायै जाय दुखुफोरानो जेराव ड'क्टरनि ट्रेटमेन्टजोंबो फोसाबनो हाया ड'क्टरनि उखुद फाथि बेजोंबो जेराव जेबो उदाया बेबायदि खायफानि रौगिफोरनि थाखै जेथिया बारग'नो हाया हाया जागोन दुखु आफोदनिफ्राय बेमार आजारनिफ्राय अब्लाना बेवहाय दौरि फोथायनानै आंनि सेराव फैयो बेफोरनि थाखै मा राहा लानांगौ बिनि थाखाय जि सौहानाय गियानजों आंबो दौरि महरै हानायखिनिखौ राहा दिहुनना फोरमायथिना होनाय जायो आरो बेलेखा बिथोन होनाय लेखा फोथायनानै बिथांमोनहाबो मन्दिराव बिदिनो फोरबो लाबोयो बावथाय लाबोयो अरथात बे बावथायनि गेजेरजों बिदिनो रगिनि जानानै अनसाय जायो आफा इसर बोराइ बाथौनि सेराव आरो बे बोराइ बाथौनि सेराव अनसायनानि गेजेरजों थारै खायफा बायदि जाय रुगिफोरानिखि ड'क्टरनि उखुद फाथिजोंबो राहा मोना मोना जानाय जेराव गावखौनो मिथि मोनै थ'द गैयै जानाय बायदि समयसा जेंनाजों भुगि भक्त जानाय दुखुथिया बिरुगिया अब्ला बैबादि फोरबोनि गेजेरजों खायफा बायदिया मोजां जानायखौ जों नुनो मोनदों मोजां जायो दा बिबायदि रोखोम रोखोम समयसायाव गोग्लैनाय दुखु आफोदाव गोग्लैनाय बेफोर रुगिफोरा थारै फोथायनाय फैयो जे संसाराव थारै आनान गसाया दङ बोराइ बाथौआ दङ बोराइ बाथौआ दङखायनो दुखुआव गोलैनाय समाव एसेब्लाबो राहा मोनो बेखौ फोथायनाय फैयो दा बिनि गेजेरजों बिदिनो सासेनि उनाव सासे खायफा बायदिया इसोर इसोरा होनाय दुखुनिफ्रायदि आरायग' जानाय दुखु आफोदनिफ्राय बारग'नाय बेखौ फोरमानखौ मोननानै खायफा बिदिनो गोबां दुखुआव गोलैनाय रुगिफोरा इदिनो इसरनि थाखै बावथाय होनाय आरो फोरबोनि गेजेरजों दि एसेब्लाबो गसाइआ थारै राहा होयो ओ बेखौ फोथायो आरो बिनि थाखै बिदिनो सासेनि उनाव गुबुन गुबुन बिदिनो बयबोनो बोराइ बाथौनि सेराव फोरबो होनायजों गोबां बिदिनो राहाबो मोननाय फोरमान दङ जायनि थाखै बेफोर फोरमानखौ होनो थांनायाव जेरै दा बिसोरनि मुंख्रय फारियाव जेराव बुंस' जोबनो हाया मानोना गोबां जन बेबायदि बोसोर बोसोर बेवहाय दौरि मावबोनाय गेजेरजों बे बाथौ मन्दिरनि गेजेरजों जोरिबायदि राहा मोनबोदों दुखु आफोदाव गोलैनायनिफ्राय बेफोरनि फोरमानखौ जेरै रायजो राजाफ्रा मिथिगौ सिबियारि भक्तफोरा मिथिगौ दौरि दसिफोरा मिथिगौ आरो मिथिनानै बिनि थाखैनो लोब लोब इसोरनि बोराइ बाथौनि बे गोथार थानाव गाबागाव दुखुआफोर हारिखानि थाखाय बिदिनो फोरबो बावफैयो फोरबो होफैयो बेवहाय थारै बुजिनो हादों बिनिफ्राय जे थारै खायफा समयसाफोरा थारै इसरनि अननाय नांगौ इसरनि अननाय नङाब्ला थारै जोङो दुखु खैफोदनिफ्राय बारग'नो हाया थारै इसरा अनोब्लासो जोङो खैफोदनिफ्राय बारगनो हायो जायनि थाखै हाजार हाजार ड'क्टरनि खुलियाव थांब्लाबो हाजार हाजार उखुद फाथि जाब्लाबो जेराव इसिबो फोरमान जाया इसिबो नांसआ ड'क्टरनि हाजार उखुद फाथि हाजार हाजार थाखानि जेराव थेराव नायजानानै जेराव ट्रिटमेन्ट खालामोब्लाबो जेबो फोरमान जाया अब्लाना बेबायदि जेथिया बरादाव भक्त भुगि जानो गोनां जायो जिउआव बिनि थाखै थारै इसोरनि बोराइ बाथौनि गोथार थानाव फोरबो होनांगौ जायो आरो बे फोरबोनि गेजेरजों थारै गसाइया खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम बिदिनो खायफानि बरादाव बारे बारेबो गोनांथि जायो ब्रैथिनिफ्राय बाथिनिफ्राय द'थिनिफ्राय स्निथिहालागि खेब बिदिनो फोरबो होनायजों जुजिनो गोनां जायो बिनि उनावसो खायफा गासाइनि अननायजों थारै राहा रैखाथि मोननो हायो बिदिनो जों थारै ड'क्टरनि सेरावल' थांब्लाबो जाया खायफाखौ जोङो इसोरनि गोथार थानाव जोङो फोरबो होनांगौ जायो माबा मोनसे दुखु आफोदाव गोग्लैब्ला माबा मोनसे समयसायाव गोग्लैब्ला थारै जोङो डाइरेक्टलि ड'क्टरनि खुलियाव थांग्रोयोब्लाबो समाव जोङो उलथा फेस खानायखौ हमदांनो हायो मानोना खायफा मोजां जाबोआ बिदिनो गिदिद खैफोदनि फाखनावसो गोग्लै हैनायखौ जों नुनो मोनो बेखायनो जोङो बोसोन होयो खायफा दुखुयाव गोलैयोब्लाथाय थारै रायजोनि रासुवा रायजोनि बाथौ मन्दियाव होस्लाबनो हायाब्लाबो गाबागावनि बाथौ मन्दिरावनो एसे गय फाथै ज'रा मानिनानै जेथिया ड'क्टरनि खुलियाव थांगोन अब्लाना इसेब्लाबो राहा मोनो दा बेखौ फोथायनानै जों दुखुआव गोग्लैनाय थारै सुबुंफोरा रगिफोरा बेबायदि गाबागावनि न'खरावनो गिबि गिबि गय फाथै ज'रा मानिना थांनांगौ बेखौ जिखिनि जि समसिम आङो दौरि बिबानखौ रुजुनना मावबोबाय बिनि गेजेरजों आं मिथिनो मोनदों हमदांनो हादों जे थारै नोंगौ इसोरनि सेराव एसे आर'ज गाबखयोब्ला बिनि गेजेरजों थारै जोङो राहा मोनगोन ड'क्टरखौ जोङो बरादाव जि आखा खालामनानै थाङो बेखौ जोङो मोनफुंनो हायो बेखौ जोङो साननो हायो दा बेखायनो दौरि महरै जेखिनि जि हाबाफारि फोरबोनि गेजेरजों मावफुंबोनाय जायो बे बाथौ मन्दिराव बिदिनो दिनैसिमबो ओ फोरबोखौ मावफुंबोबाय थानाय जायो जेरै बिदिनो समाव मंगलबारखौ लानानै फोरबोनि हाबाफारि मावथिंनाय जायो आरो बिदिनो समाव सनिबारखौ लानानै आरो बिदिनो समाव बृहुसपुतिखौ लानानै बेबायदि जोङो फोरबोनि हाबाफारिखौ लानानै सम सम बाथौ मन्दिराव जोङो आर'ज गाबखनाय जायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो बिदिनो सम सम गामिनि गोजोननि थाखै आरो बेक्थि रुगि भुगि जानाय बेमारिफोरनि जानानै आर'जनि गेजेरजों जोङो गाबखनाय जायो आर'जनि गेजेरजों इसोरखौ भारथना खालामनानै जोङो एसेब्लाबो गोजोनखौ मोननो हायो बेखौ जोङो थारै फोथायो मानोना जेराव जिबायदि रगि फगि बेमार आजाराव गोलैनाय दुखुथिया रगि सुबुं सुबुंसाफोरा जेरैबायदि आलाखाद बिलाखाद जानाङो बेखौ नोजोर बोयोब्ला थारै नोंगौ जे मिथि रोङियाव गोबां दुखु रुजुननांगौ जायो बेमारिफोरा जायनि खारनाव हाजार ड'क्टरनि खुलियाव थाङोब्लाबो अजानि अजानि खुलियाव फुजारिनि खुलियाव थाङोब्लाबो जेराव बिनि जेबो फोरमानथि जानो हाया दा बेखायनो खान्थिया नै रोखोमनि दङ जेरै इस्वरि खान्थि देब' खान्थि दा बिदिनो खायफाबा फुजारिफ्रा देब'खान्थिजों फोरबोनि हाबाफारिखौ मावो आरो खायफाबा बिदिनो इस्वरि खान्थिजों फोरबोनि हाबाफारिखौ मावो बिदिनो गाबागावनि खान्थिजों गाबागाव बिदिनो रुुगि फुगि फोरबोफोरखौ फोसाबो बेखौ जों मिथिना मोनो बिदिनो गाबागाव मद मन्दिरनि फुजारिफ्रा गाबागावनि सौहानाय गियानजों बिदिनो रुगिफोरखौ फोसाबदों बिदिनो राहा रैखाथिनि थाखाय बयबोनो दुखु आफोदनि समाव हहाय खालामो फुजारियानो जा खुबिरासानो जा ड'क्टरानो जा गासैखौबो जोंनो नांगौ थारै जायनि थाखै जोङो बयनिबो हहाय लानांगौ जायो दुखुनि बे अलखदनि समाव दा जियानो जायाथों मानो जोङो रावखौबो दुसिनो हाया खान्थिया आलादा आलादा गाबागाव खान्थिजों गाबागाव बिदिनो सौहानाय गियानजों फोसाबो ग्रह' दानो दा बेखौ फोथायनायनि गेजेरजों थारै बिदि हाबाफारि फोसाबोब्ला इसेब्लाबो राहा मोनो होननानै गाबागाव आयदा फारि हिसाबै गाबागाव बिदिनो फोसाब बोबाय दङ बेखौ जोङो दिनैसिम मोनदांनो हायो हमदांनो हायो थारै मुलुग संसाराव बे ब्राह्मन्द जगतआव जेराव गोदो सैथो जुगनि समनिफ्राय दा सम हालागि नोजोर बोनानै नायोब्ला थारैनो इसोरादि थारै संसाराव दं बेखौ जोङो फुरा फोथायनो हायो मानोना बै समनिफ्राय दा समसिमहालागिबो जेरै इसोरखौ नागिरनाय इसोरनि मुङाव साथि बनथि जलायनाय इसोरनि मुङाव मुं आर'ज खालामनाय बे हुदा खान्थिया दासिमबो जेरै जोंनानै दङ बिनिफ्राय जों थारै सैथोखौ ओ फोथायनो हायो मुलुगाव थारै बयबोनो इसोरखौ फोथाय नांदों आरो जायनो इसोरखौ फोथायनि गेजेरजों जि इसोरारि खरमनि हाबाफारिखौ मावबोगासिनो दङ बे हिसाबै बिनि फिथायखौबो थारै मोनगा मोनदों मोननो हादों आरो मोननायखायनो इसोरादि दङो बिनि थाखै गाबागाव गोसो भक्तिजों बिदिनो इसोरनि उनाव सम दान खालामनो हादों इसोरनि सेराव सिबिनाय खान्थिखौ फालिनाय खान्थिखौ गोरानिफ्राय गोरासिन जेराव फालिलांदों बिदिनो बाथौ धोरोमारि बिथिङाव बाथौ खान्थिजों बाथौनि दौरि दौसिफोरा गोथारै आसारिफोरा गाबागावनि बिबानखौ रुजुननानै बिदिनो गाबागाव आयदा खान्थिजों बिदिनो मावदों फोसाबदों नाथाय अब्लाबो जे जों बुंनो हाया जे बाथौ खान्थिजों सोरो माबायदि मावदों बेखौ गाबागावआसो मिथिगौ जेराव दा बेखायनो बाथौखौ बिथा खालामनानै सिजौखौ इसोरनि मुङाव फ्रथिग नानै बिनि गेजेरजों अनेख सिबियारिफोरा फुजारिफोरा खुबिराज फोरा फुजा फारबोन होनानै हाबाफारि मावदों थारै बेवहाय फारागथिखौ जों नुनो मोनो माबोरै जेराव सिजौ गायनानै सिजौखौनो इसोरनि फ्रथिग लानानै बाहायनो खायफाबा मोदाय फुजिदों आरो बिदिनो सिजौ गायनानै बे सिजौनि गुदियाव आलारि फोजोंनानै खायफाबा बिदिनो इसोरखौ फुजिदों आरो बिदिनो खायफाबा देब' देबि थेथ्रिस खौथि देबगनखौ सिजौ गुदियावनो गासैनोबो आगन होनानै खायफा फुजिदों बिदिनो गाबागाव बेबायदि फुजिबोनायजों जेराव दिनैसिम जोङो नुनो मोनोदि जे सिजौखौ बिथा खालामनानै थारै बयबोनो गाबागावनि गियानजों सोरखौबा बेवहाय बजबनानै बिदिनो फालिदों दा बेखायनो सिजौ गुदियाव जेखौ बजबना फालियो बिनिनो बियो गोथार थान जायो सिजौ गुदियाव देब' देबिखौ बजबनानै फुजियोब्ला बिनो जाहैबाय देब देबिनि सिबिथान आरो जेराव सिजौ गुदियाव जाय इसोर बोराइ बाथौखौ फुजियो बेनो जाबाय बोराइ बाथौ इसोरनि गोथार धान दा बेबायदि गाबागाव गाबागाव जोङो इरिया बेसिसावनो जा गुबुन गुबुन गामि गियाथियावनो जा बिदिनो इसोरखौ नागिरनाया फारागथि दङ बेवहाय सोरबाया सोरखौबा थांखिनानै बिदिनो फुजिदों जों बिखो मिथि मोनो दा जियानो फुजियाथों मानो अब्लाबो थांखिया जोङो मोनसेयानो थारै गासैबो जोङो सासे अनानगसाय अबंलावरिखौनो नागिरदों आरो बे अनानगसाय अबंलावरि बे बोराइ बाथौखौनो जोङो गुबुन धोरोमारिया गुबुन रावजों बिदिनो इसोरनि मुंखौ रायखांनानै बिदिनो फुजा फोरबाननि जाग जायग'नि हाबाफारि मावथिं बोदों आरो बिदि मावबोनायनि गेजेरजों गाबागावनि आयदा खान्थियाव बिदिनो हाबाफारि रुगि बुगिफोरनिबो बिदिनो जोङो हहाय खालामबोनायखौ नुनो मोनदों थिग बिदिनो थाइजौगुरि गामिनि दौरि महरै आंबो जा एसे सहायो बिदिनो मावबोदों आरो मावबोगासिनो दङ दिनैसिमबो बे बोराइ बाथौनि गोथार थानाव फोरबोनि हाबाफारिनि गेजेरजों बिदिनो इसोरखौ गाब्रिनायनि गेजेरजों जोङो दुखुआव गोलैनाय दुखु आफोदाव संग्रि नांनाय रुगि बुगिनि थाखाय बिदिनो दिनैसिमबो फोरबोनि हाबाफारिखौ मावनो गोनां जायो मानोना जेराव फोथायनाय दङ फोथायनाय गैयाब्ला थारै रावबो मन्दिराव फैया फोथायनाय थानायखायनो मन्दिराव फैयो आरो बिनि थाखायनो जोङो इसोरनि गोथार थानाव सम सम इसोरखौ बाराय लानानै फुजिनो सानोब्लाबो जोङो बेवहाय सम सम जोङो बिदिनो बारायनि अनगायैबो गुबुन बारायखौ लानानै जोङो हाबाफारि फोरबोनि हाबाफारि मावथिंनो गोनां जायो दा जेरैबादि हाबाफारि मावबोदों मन्दिराव दौरि महरै बेवहाय जिखिनि एक्सपिरियेनन्स जानांगौ दा बेलेखा आं सानो जे थारै सासे दौरि जानांगौब्ला बेवहाय इसोरनि गुमुरखौ मोननो गोबां भक्ति दान खामनांगौ जायो गोबां भक्तिनि गेजेरजोंसो थारै इसोरनि गुमुरखौ मोननो हायो जे इसोरनि गुमुरखौ मोननायाबो बे धेमालि बाथ्रा नङा मानोना इसोरनि बे गियान थथखौ मोननांगौब्ला इसोरि गियान जानांगौब्ला बेवहाय माखासे मुंथ्रिग्य' फोरबोनि गेजेरजों गोबां गावखौ भक्ति दान खालामनांगौ जायो आरो बेखौ गावनि नाजानाय भक्तिनि गेजेरजों इसोरा मा गियान होदों बेखौ उनुफुथिसो जोङो हमदांनो गोनां जायो थारै अब्लाबो नाथाय जों इसोरखौ मेगनजों नुवा इसोरखौ मेगनजों नुयैखाय फोथायनो गोब्राब थान जायो नाथाय अब्लाबो इसोरखौ मेगनजों नुवाब्लाबो इसोरा होनाय फिथाइखौ जों मिथि मोनो आरो बेखौ जोङो मोखथाङाव बिनि होनाय फिथाइखौ थारैजोङो बयबो मिथियो नाथाय बेखौ जोङो गावनि गियानजों गोग्रोमाब्ला बेखौ बुजि मोना मानोना इसोरनि होनाय गियानखौ इसोरनि होनाय फिथायखौ जोङो गियानजोंसो सिनायो आरो बिखौ जेथिया दुखु आफोदाव गोलैयो बिनिफ्राय जाय सेरहा रैखाथि होयो गसाइआ अब्लासो जोङो इसोरा होनाय फिथाइखौ बुजि मोनो दा बेखायनो इसोरा होनाय बे गियाननि बे फिथाइखौ मोनजानो जोङो थांनांगौब्लाथाय जोङो गाव थोजासे इसोरनि मुङाव सम दान होनो हानांगोन आरो बिनि गेजेरजोंसो इसोरि गियानजों आरो इसोरि गियान जायोब्लासो जों बेखौ देब गियान बुंनो हायो देब गियानानो जाबाय दय्त बुगुन जाय दय्त बुगुनजों सारा मुलुगखौ सिनायनो हायो दा बेखायनो जे दौरि महरै इसोरनि गोथार थानाव बोराइ बाथौनि गोथार थानाव दौरि मावथिंबोनायनि गेजेरजों जोङो इसोरि गियान जानांगौआबो धेमालि नङा बेखायनो से बोसोरनिफोराय नै बोसोर थाम बोसोर बा बोसोरहालागि दौरि महरै सम दान होनायनि गेजेरजोंबो थारै एक्सपिरियेनसा फैजोबा मानोना बोसोर बोसोर दौरिनि बिबानखौ रुजुननायनि गेजेरजोंसो गोबां जोङो मिथियैखौ मोनफानि उनाव मोनफा मोनफानि उनाव मोनफा जों इसोरा होनाय फिथाइखौ जों बुजि मोनो मिथि मोनो दा जेरैबायदि दौरि महरै जि हाबाफारि मावथिंबोनो मोनदों बिनि गेजेरजों सहस नङा होननानै आं सानो इसोरनि बे गोथार हाबाफारि मावथिंनाया बियो थारै आंनि साननायाव बेखौ सहसै जोङो मोननो हाया गोबां खस्थ' भग जानांगौ आरो बे बेखौ सिबिनायनि गेजेरजों बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रै बोसोरबाजोंदि जोङो मोनफुं जोबनो हायो बि नङा इसोरा होनाय गियाना बेवहाय जोङो गोबां सम दाननि गेजेरजों मोनफानि उनाव मोनफा बिदिसो जोङो हमदांनो हानाय गियानफदा फैयो नङाब्ला बेखौ जों सहसै साननैसोनि बिथोराव दौरि मावसोमनायनि गेजेरजों जोङो इसोरनि गुमुरखौ मोननो हानाया बे धेमालि नङा मानोना इसोरखौ सिबिनाया बियो हाद्रि बालाजों गेलेनाय नङा इसोरखो सिबिनाया जाहैबाय मोनसे गावनि सिजौ आथमाखो सुगारनाय गोथार सत गुन बे सत गुनजोंसो इसोरखौ जोङो सिबिनांगौ आरो सैथो फोथायथि गोसोजों जोङो फुजिनांगौ दा बिनि गेजेरजोंसो थारै जोङो गावखौ बुजिनो हागोन आरो जोङो इसोरनि गोथार लामाखौ अब्लासो जोङो सम दानलांनो हागोन मानोना जोंनि जिउ संसार लामाया गुदु हाग्रानि समान जिउनि संसार लामायाव गोबां जेंसि जेंगोना थायो बिनि थाखै जोङो माखासे जिउ संसार लामायाव अराय दावगा लांनो उथ्रिसादलांनो देरहासाद जिउआव सोरखिलांनो थाखै इसोरनि गोदै गोथार मुं महिमानि बे गुप्थ' मुंजोंसो जोङो बाथौ मुंनि बैथाजों जिउनि दिङाखौ देरहासाद जावलांनो हायो आरो सोरखि लांनो हायो